जी हाँ विभिन्न मौसमों के आधार पर पौधों के लिए विभिन्न विभिन्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए क्योंकि पौधे होते हैं जिनको हमेशा अलग अलग मौसमों की आवश्यकता होती लेकिन जब मौसम में हद से ज़्यादा किसी भी तरीके की शिकायत होती है तो वो पौधों झेल नहीं पाते कुछ पौधे छोटे होते हैं वो मौसम के अनुसार ढल नहीं पाते और बड़े पौधे तो मौसम के अनुसार ढल जाते है जिस तरीके से अधिक सर्दियों में छोटे पौधों को सर्दी लग जाती है और वो सूख जाते हैं यह बरसात के में मौसम में भी छोटे पौधे ज़्यादा बारिश के कारण पानी से गल जाते हैं और गर्मियों में भी छोटे पौधे ज़्यादा गर्मी के कारण सुख जाते इसलिए विभिन्न मौसमों के आधार पर भिन्न भिन्न पौधों के लिए हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए जिस तरीके से हमें उन्हें छोटे पौधों को ज़्यादा गर्मी से भी बचाना चाहिए ज़्यादा बरसात से भी बचाना चाहिए ज़्यादा सर्दी से भी बचाना चाहिए क्योंकि हमें उसको उसी के अनुसार मौसमी वातावरण को महसूस होने देना चाहिए जिससे कि उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े जब वह विकसित हो जाए तब उस पर इतना ज़्यादा वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विकसित पौधे हमेशा वातावरणीय एवं मानसूनी और तापमानी हवाओं को झेल लेते हैं